टेक्नोलॉजी के कारण मनोरंजन में बहुत बड़ा बदलाव आया है पहले के लोग मनोरंजन के लिए रेडियो टेलीविजन किताबें खेल और सामाजिक गतिविधियों पर निर्भर रहते थे और आजकल के लोग मनोरंजन के लिए अपने फ़ोन लैपटॉप और टैबलेट का उपयोग करते हैं टेक्नोलॉजी ने मनोरंजन के विकल्पों की संख्या में बहुत ही वृद्धि की है अब के लोग विभिन्न प्रकार के वीडियो गाने फ़िल्में खेल और अन्य मनोरंजक सामग्री ऑनलाइन देख सकते हैं टेक्नोलॉजी ने मनोरंजन को अधिक सुविधाजनक बना दिया है अब लोग घर बैठे ही अपनी पसंद का मनोरंजन प्राप्त कर सकते हैं टेक्नोलॉजी ने मनोरंजन को अधिक व्यक्तिगत बना दिया है अब लोग अपनी पसंद के अनुशार वीडियो गाने और अन्य मनोरंजक सामग्री देख सकते हैं टेक्नोलॉजी ने मनोरंजन को सामाजिक रूप से अधिक जुड़ाव वाला बना दिया है अब के लोग सोशल मीडिया और अन्य ऑनलाइन प्लेटफ़ॉम पर अपनी पसंद का मनोरंजन दूसरों के साथ साझा कर सकते हैं पहले के लोग मनोरंजन के लिए रेडियो पर गाने सुनते थे टेलीविज़न पर फ़िल्में और धारावाहिक देखते थे किताबें पढ़ते थे खेल खेलते थे सामाजिक गतिविधियों में भाग लेते थे तथा आजकल के लोग विभिन्न प्रकार के वीडियो देखते हैं फ़ोन पर फ़ोन पर ही गाने सुनते हैं ऑनलाइन फ़िल्में देखते हैं और धारावाहिक देखते हैं ऑनलाइन खेल भी खेलते हैं तथा सोशल मीडिया पर समय बिताते रहते हैं टेक्नोलॉजी के कारण मनोरंजन अधिक सुविधाजनक हो गया है सामाजिक रूप से जुड़ाव वाला बन गया है